मैंने बारवीं किलास के बाद पढ़ाई छोड़ने का निर्णय लिया था लेकिन फिर मैंने अपने एक दोस्त से सलाह ली तो उसने बताया कि पढ़ाई छोड़ना बुरी बात है तो फिर मैंने पढ़ाई छोड़ना की बात जो थी उसको मन में से हटा दिया